राजस्थान सरकार अहिड़े मूंहनि सां चङी तरह निपिटणु ॼाणे ऐं हिननि सां निपिटी करे राज्य जो विकास करणु बि ॼाणे हिननि लाइ कुझु पर्यावरण जूं नितीयूं ठाहियूं वियूं आहिन जीअं त वणु कटण ते घणो जुर्मानो रखियलु आहे ऐं हिननि खे बचाए रखण लाइ ब घणई सरकारी योजनाऊं हलियूं वियूं आहिनि राजस्थान जे कईं ॻोठनि में त नियाणी जो जनमु थियण ते सग़्या् सौ खां मथे वणु लॻाइण जो बि रिवाजु आहे ऐं इहो जो इने करे छो त वणु ई हर आपदा खे संभालनि था ऐं सिर्फ़ु सरकार ई न हिते जा माण्हू बि इन कम में सहियोगु ॾींदा आहिनि